उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया गोनांथार मानो होनोब्ला बर' रावादि जे जोंनि बे बि टि आर ओनसोलाव गोबां जायगायाव जोंनि बे बर' रावखौ जौगा होनानै दङ बर' रावनि गेजेरजों नो जोङो जोंनि बे हारिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ हारिमु बायदि बायदियाव जोङो जौगाहोनांगौबा बर' रावखौ जोङो गोजौ फारसे लांनाया गोनांथार मानो होनोबा बर' हारिखौ जोङो बे बर' उन्दैफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बर' रावखौ फोरोंलाङाब्ला इउन समाव बिसोरो बर' रावखौ बावलांनायनि मोनसे थांखिया फैयो आरो बर' रावा गोदोलांनायनि आसायाव थायो दा बेफोरबादि जालाङोब्ला सानसे समाव जोंनि बर' हारिया बयजोंबो बावजानाय जागोन आरो मिथिजायै जालांगोन आरो थुनलायाव जोंनि बर'हारिया जोबोथ गोदोसोनानै थालांगोन दा बेफोरबादिखौनो जों नोजोर बोयोब्ला उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बर' हारिखौ जोङो बर' रावखौ फोरोंलांनाया गोनांथार आरो बेजोंनो लोगोसे बर'नि हारिमु बर'नि दामनाय देनाय रायज्लायनाय गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ जों लांफानाया गोनांथार आरो बर' हारिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बर' रावखौ जोङो सिगांग्रो गोजौ फारसे दैदेनलांनो आरो बर' हारिनि मान बेखौ जों लाखिनांगोन जोङो गुबुन गुबुन जोङो गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जोङो बर' रावखौ फोरोंनाया गोनांथार